हम अपने घर पर काम करते हुए मनोरंजन करते हैं जैसे लोकगीत गाते हैं हमारे इधर तो हम घर का कभी कभी घर का काम करते हुए कुछ गाने वगैरा याद आ जाए तो गुनगुना लेते हैं या फिर कभी विडियोगेम वगैरह खेलना क्रिकेट खेलना जैसे मुझे पसंद है या अपने परिवार के साथ में कहीं घूमने जाना काफ़ी अच्छा लगता है तो करते रहते है यह सब चीज़ें और हमारा एक क्षेत्र जो है तो आदिवासी क्षेत्र है तो आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ के लोकगीत काफ़ी मशहूर है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं इन गीतों को और अक्सर काम करते वक़्त लोग खेत में काम करे या घर में काम करें तो उनकी जुबां पर अलग ही लोकगीत गाने का मन में बना रहता है और लोग गाते भी हैं और अच्छा भी लगता है कभी कभी हमारे यहाँ पर कार्यक्रम होते है तो लोकगीतों का प्रसारण दिखाया जाता है या सुनाते भी है तो उनके साथ साथ हमें भी अच्छा लगता है जो हमारे माइंड को एकदम फ्रेस रखता है और मनोरंजन की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कभी घर घरों के काम में रुचि करना या घर में साफ सफाई करना या दोस्तों के साथ में कही घूमने जाना या टी वी देखना या दोस्तों के साथ कहीं सिनेमा देखने जाना या कभी दर्शन के लिए कहीं निकल जाना तो मनोरंजन को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें है जो हमारा अच्छा टाइम पास कर देती है अच्छा एक कुछ सिखाती है हमको कि भाई घूमने फिरने से थोड़ा सा शरीर तंदरुस्त रहता है या अच्छा माहौल देखने को मिलता है तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो मनोरंजन करा देती है और लोकगीतों की सबसे बड़ी विशेषता हमारे यहाँ पर और काफ़ी सारे लोग इसे पसंद भी करते हैं